हां असां मनाली वियासे उते आहे नि असां वियासीं उते असांखे ॾाढी घुमण जी ॾाढी मजा अची वई रोतांग में मुंहिंजे ॿारनि रंगोली ठाही सभिनी जा फोटा ठाहियूं हुते चित्रकलाऊं कयूं मतिलबु ॾाढी मज़ा आई वॾा वॾा घर ठाहियूं हुते तापी तापड़ी कईसीं मस्तु सूफ खाधासीं शिमला जा ॾाढी मज़ा शिमला जा सूफ त एतिरा मिठा हुआ एतिरा मिठा जंहिंजी का ॻाल्हि छॾे ॾिए तेॾीमहिल असां घड़ी घड़ी वठी करे खाऊं पिया रोटी घटि पिया खाऊं पर शिमला इहो सूफ ॾाढा खाइण जी मज़ा पई अचे ॾाढी सू शिमला जा मिर्च ॾाढा मस्तु हुते हुआ वॾा वॾा अने थूल्हा थूल्हा शिमला मिर्च त ॾिसो छा त ॾिसी करे ई वणनि पिया उता जेका कलर कलर जा मिर्च ॾिसण जी मज़ा अची वई उते जीअं माण्हू पहाड़नि ते चढ़नि जी ॾाढी मजा अची वई उते पर हिकु ख़ूबी हुई उते घर बि अहिड़ा मस्तु मस्तु हुआ त उन जा उन जा लकिड़े जा पर उते आहे नि हिकु ॻाल्हि हिकु ॿी हुई उहे पंखा कोन हुआ पंखनि अहिड़ी थधि थदु हुई जो असांखे पाणी कोसो करण खां सवाइ सनानु कोन कर बि सघे कोसे पाणीअ सां सनानु पिया कयूं हीटर रखिणो थो पए हुते ऐं ॾा हुते गरम करण लाइ रूम आए न उते हीटर रखी करे असांखे वेहणो पियो पए मज़ा अची वई शिमला शिमला जेड़ो शहरु ॾिसण जहिड़ो आहे ॾाढी मज़ा आई ॾाढी ॾाढी मज़ा आई